कुड़ियां ते जनानियां जेह्कियां होंदियां उ'नें ई खेढ कुद्द करनी ते चाहिदी मगर उसदा असें ई बड़ा गै फायदा क्योंकि कुड़ियां बी बड़ियां चंगियां होंदियां खेढने च उं'दा खेढना ठीक रौंह्दा कुड़ियां खेढना बी अपनी अपनी मर्जी ऐ ना कुड़ियां खेढन नेईं खेढन इस दे च उं'दी गै मर्जी ऐ उं'दा अगर ओह् खेढङन तां साढ़ा गै देश अग्गें जाना साढ़ी सोच ते इ'यै ऐ कि साढ़े हल्लेे म्हल्ले कुड़ियां जनानियां सारियां खेढन ते अपना खेढने कुद्दने कन्नै केह् होंदा कि ओह् तंदतरुस्त रौंह्दा तो होर बी बड़ियां चीजां होई गेइयां जि'यां कि साढ़ियां ज'ङा फिट रौह्ंदियां ते होर इ'यां होर बी निक्का मुट्टा तोहाईं ताहींं